میری ہر وقت کی پسندیدہ ترکیب چکن کڑھائی ہے اس کی پسندیدگی کی کئی وجوہات ہیں ذائقہ چکن کڑھائی کا ذائقہ بہت متوازن ہوتا ہے اس میں استعمال ہونے والی مختلف مصالحے جیسے کہ ہلدی لال مرچ دھنیا زیرہ کھانے کو گہرا اور خوشبو دار بناتے ہیں ساتھ ہی ٹماٹر کی تیزابیت اور دہی کی کریمی ساخت اس کے ذائقے کو مزید بہتر کرتی ہے خوشبو اس کی خوشبو نہ صرف پکانے کے دوران دلکش ہوتی ہے بلکہ کھانے کے بعد بھی خوشبو برقرار رہتی ہے مسالے کی خوشبو اور چکن کی لذت آمیز خوشبو ایک ساتھ مل کر ایک دلکش تجربہ فراہم کرتی ہیں پکی ہوئی پکوان کی ساخت چکن کڑھائی کی پکائی ہوئی ساخت خاص طور پر گوشت کا نرم اور رسیلا ہونا اس کے ذائقے کو مزید بڑھاتا ہے ہلکی بھنائی اور مناسب پکائی کا عمل گوشت کو مزیدار بناتا ہے ترکیب کی سادگی چکن کڑھائی کی ترکیب سادہ ہونے کے باوجود یہ بہت ذائقے دار ہوتی ہے اس میں بہت زیادہ پیچیدہ تکنیکی نہیں ہوتی اور اکثر گھریلو مسالے سے تیار کی جاتی ہے جو کہ اسے ایک ہلکا پھلکا اور ہر روز کھانے کے قابل بناتی ہے سماجی پہلو چکن کڑھائی عام طور پر خاندان یا دوستوں کے ساتھ مل کر کھانے میں پسند کی جاتی ہے یہ زیادہ تر اجتماعی مواقع جیسے کہ عید شادیوں یا دیگر جشنوں پر تیار کی جاتی ہیں جو کہ اس کی پسندیدگی کو بڑھاتی ہیں چکن کڑھائی کی یہ تمام خصوصیات اسے میں پسندیدہ ترکیب بناتی ہیں اور اس کے ذائقے خوشبو اور سماجی پہلو اس کی پسندیدگی کی بنیادی وجوہات ہیں